एना तऽ हम बहुत जगह गेले छियै लेकिन जे जगह हम गेलियै किछु समय पहिले जादातर एक महिना पहिले हमऽ गेले रहियै केदारनाथ वहांके जे हवा रहै ने ओकरामे कण कणमे लगै रहै शिव बसि रहल छै वहांके हवामे चमत्कार रहै वहांके खुशी एते थकके जब हम ओतऽ पहुँचलियै जब हम पैदल चलके तैइस किलोमीटर बाद हमे मन्दिरके पास पहुँचलियै तऽ हमरा लगै रहै कि हमर जीवनके सब लक्ष्य पूरा भए गेलै हमरा लगै रहै हमर स्वर्ग मिल गेलै हमरा शिव साक्षात् मिल गेलै ओकरासँ अच्छा भाव हमर जीवनमे आज तक ओकरासँ अच्छा अनुभूति हमर जीवनमे आज तक किछु नहि हो रहल हो सकै छै वहांके चमत्कार वहांके सबकिछु आओर सबसँ अच्छा बात कि हम हम पहिल सावन अधिमासके फर्स्ट पहिला सोमवारीके वहां पहुँचलियै आओर पहिला सोमवारीके दिन केदारनाथके शिवलिंगपर जल ढ़ारलियै ओकरासँ अच्छा अनुभूति हमर जीवनमे कुछ नहि हो सकै छै जब उ शिवलिंगके छुलियै तऽ लगै हमरा हमर हाथमे पूरा दुनिया आबि गेलो छै हमरा सबकुछ प्राप्त हो गेलो छै तैं ई हमर सबसँ अच्छा अनुभूति रहै आओर वहांके हमरा सबसँ अच्छा नीक लगलै वहां लगै रहै हमे पानिमे चलि रहल छियै मतलब नदी हमर नदीके आवाज वो आवाज सब सबकिछु लगै रहै कि अभी हो रहल छै वहांपर एते एते खराब मौसम रहै उ एरियामे रेड अलर्ट जारी रहै हमरा लगै रहै कि कुछ भी हो सकै छै लेकिन हम हमरा शिव जीपर भरोसा रहै कि नहि कुछ नहि हो सकै छै शिवके धाम आए हैं सुरक्षित ही जाएंगे